दाउनि बिखय बुंब्ला आं एसाेबां बिदि मिथिया दाउख्रिफोरखौ मिथियो एसे दाउख्रिफोरखौ आंनो लानायमोन दाउख्रिया तारमाने बाहेरायावबो बेरायना थायो आरो न'आवबो फिसिजानाय दाउ बे आरो जे उन्दैनिफ्रायनो फिसिबोला जोंनि गा मानसिनि भासाखौबो लायो फोरोंब्ला जिनो फोरोङो बेखोनो रोङोबो बे एसे लानायाथ' बहुत कस्त' जायो बेखो लायोब्ला एसे बिमा गिदिरजोंथ' फिसिनो हाया फालिबाथ' बहुत कस्त'बो जायो गुमा नागिरनो गोनां जायो उन्दैनिफोरानो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ हाबा नायनानै नांगौ आरो गुमा नागिरनायाथ' बहुत कस्त' उन्दैयाव गुमा जाहोबोला बिसिद्राय मोजां गिदिर जाब्लाथाय ओंखामबो जायो आरो मानसिया जि जाहोयो फिथाइ सामथाय बोफोरखौबो जायो आरो ना बि ओरैनो मोजां फोरोंब्ला मोजां माथोखौनो लायो आरो हामा फोरोंब्लाथ' बे हामाखौनो लायो बेनिफ्राय मा बुंगोनथाय आरो कुदाउनि बिसयबोथ' सबबो रोंखायोनो आंबो एसेबां ओरैनो रोङा कु दाउआ मालायसानो मालायनि बाहायाव बिदै दैनानै गाव खारो गावथ' बाहाबो लुनो रोङा आरो फिसाबो खांनो रोङा मालायसो खाङो बेनि फिसाखौ बहुत सैतान दाउ बे जोंहानि न'आव एरैदो दाउखौनि ओरैनो बाहायोनो लादोंमोन बे कु दाउआ बहुत कस्त' होयो बेस्रा दाउ खुदिखौ रेडि आदार अत्यासार जाद्रायो बे दाउख्रिनिख्रुइबो आरो मालायसानि बाहायाव थानानैबो बे दाउफ्रि थालाबो माने दाउफ्रिखौ बे फिसायानो नारख्लायनानै बाहानिफ्राय बख'नानै खारो आरोना ओरै बायदिबो जों मबाइलावबो नुदो आरो मिथिखानायखा बहुत सैतान दाउ उन्दैनिफ्रायनो सैतान दाउ बे कु दाउआ ओमफ्राय जासे न'फोरावबो बिदि दाउ मै जोंबो लायो लानाया बिपदे आपादेबो बासायो दाउफोरा आलासि फायबोला आरो न'आवबो नांगौ जानोबो ओरैनो आरो दाउदैफोरखौबो मोनजायो दाउ लाबाथाय मा बुंगोन आंथ' एसेबां बिदि बुंनोबो रोङा दाउनि बिखयै मा बुंगोन जाय लायो बेखौ मिथियो एसे कस्त'बो जायो बहत खिनाय हासुनाय माब्लाबा मानसि गैयाब्ला बहुत न'फोराव खिनाबो दोनो फैनानै न'नि न'आव नुफैब्लाथाय आलासि जानो बा जिखुनु बाहेराव थांब्ला फैनानै रागा जोंनो ओंखारो दाउफोरखौ बिदि खिना दोनो दिसताब होयो बहुत होमबाबो मा खालामगोन जोङो गावलिया मानसि ना लानोबो गोनां जायो लायाब्लाबो जाया उपायबो गैया बेनोसै आरो दाउनि बिखयै आं बारा रोंबाङा